जी मैं इंदोर गया था कुछ वाइरिंग की जानकारी लेने जैसे मोटर वाइरिंग की जानकारी लेने वहाँ अच्छी कम्पनी है उसके लिए मे को इंदौर जाना पड़ा अनुभाग लेने के लिए अनुभाव कैसे बनता है मोटर कैसे वायरिंग होती है इसके लिए जानकारी लेने के लिए मैं इंदौर सिटी गया था वहाँ जाकर मैंने देखा तो उसका थोड़ा सा अनुभाव लिया मैंने अनुभाव अच्छा लगा मेको पसंद आया अनुभाव देखा फिर उसको कुछ रुककर उसको सीखा कम से कम नहीं तो पाँच छः दिन रुका वहाँ पर मैं और मैंने उसको पूरी तरह से देखा फिर सीखा फिर थोड़ा मोटर बनाना सीखा उसके लिए वायरिंग कितनी लगती है कितनी भराती है फिर वह कैसे तैयार होती है उसके लिए मे को कम से कम नहीं पाँच छः दिन के लिए वहाँ रुकना पड़ा पाँच छः दिन बिताए मैंने वहाँ पर अच्छी तरह से देखा परखा जो पसंद आया अपने मन में उसको सीखा और उसके लिए देखने के लिए मे को कम से कम नहीं पाँच दिन रुकना पड़ा पाँच दिन वहाँ बिताए मैंने फिर उस कार को पूरा किया उसके बाद मैं वहाँ से चला